फालांगि खालामनायाव गोबां खस्थ' जायनानै फैयो ओरै थांलाय फैलाय हान्थिनायनि थाखाय लामा सामायाव खस्थ' जेरावबो खस्थ' लामायाबो मोजां नङा ओरै जोंनि जायगा ओनसोलाव मोजां माबा गैया दखान महल माबा शपिं हल गिदिरबो गैया जों थांनांगौ जानानै फैयो गोजान जायगायाव माल नोंं मोनसे मुवा बेसाद माल मोजां लायनोबानो नों थांनांगौ जानानै फैयो टाउनाव बेफोरनोसै आरो जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों सोलिनांगौ जायो फालांगि खालामनायाव जेरै नों दख'ना जि जोम फाननोबाबो नोङो लायनांगौ गोजानाव बिनो लायनांगौ जोङो बिदिनो गोजान गोजानाव नों गारि भारा लानानै थांनांगौ नोङो खम समनि गारियाबो थाङा नों थांनांगौ नोङो दामाबो गारि भारायाबो दाम गोसा लायो गासिबावबो थांनायाव माल नों मोनसे मुवा बेसाद लायनायावनो नोंना गोबां थाखा फैसा खर'स थाबोयो नोंनि फालांगि आंनि फालांगिया बेनो आरो गोबां खस्थ'जों जों फालांगि खालामबोयो जों दखान होनानै जानग्राफ्रा गोबां खस्थ' नों मुवा बेसाद लायनांगौबा बिराथ सोलिनांगौ जायो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों सोलिनांगौ जानानै फैयो माल मोनसे लायनांगौबानो बिदिनो गोबाव गोजान जायगायाव थांनांगौ जायो बिदिनो खस्थ' आरो समाव गोबां खस्थ'जों सोलिनांगौ जायो बेनोसै